बिद्यालय मे जे छै भीड़ तऽ लागल रहैया अपार धियापुता के भीड़ लगैया सरकार के तरफ सँ जे भोजन के उपलक्ष्य यऽ ओ भोजन केलक भीड़ लागल अछि पढ़ाइ माने मे जीरो कोनो प्रकार के ढङ्ग के पढ़ाइ लिखाइ जे छै कि बिद्यालय मे नहि होइया भीड़ तऽ अपार लगैया एगो हरिजन अछि महाबिद्यालय अछि अपना अछि जजुआर मे जाहिमे अपार भीड़ छै भीड़ रहैया भीड़ के कोनो अभाव नहि लेकिन कोनो प्रकार के ओहि इसकूलमे जे छै भोजन करै लए जाइया भोजन के बाद शिक्षा पर कोनो ध्यान नहि आओर बच्चा सभ जे छै कि ए बी सी डी अगर पुछबै जे ए बी सी डी बताओ तऽ ओ ओ बच्चा जे छै ए बी सी डी कहि नहि पबै छै ए बी सी डी की होइ छै ताहि लऽ कऽ शिक्षा के माने मे बिद्यालय मे कोनो प्रकार के जे छै कि नहि होइया नहि ढङ्ग के पढ़ाइ होइया ताहि लऽ कऽ बच्चा सभ जे छै कि भटकै छियै गरीबक बच्चा छियै जाइ छियै पढ़ऽ लेकिन खाइया खिचड़ि खाइया कहियो खिचड़ि बनै छै कहियो भात बनै छै कहियो आलू कोबी के सब्जी बनै छै खेलक आ ओ बच्चा जे छै कि खाकऽ ओहिमे टाइम पास केलक आओर शिक्षक जे छथि ओहिमे पढ़ाइ लिखाइ के माने मे ओइ बच्चा सभपर बिशेष रूपे ध्यान नइ दय छथि तय लऽ बाज कऽ कऽ